बच्चा सब आबके बच्चा सब ने पढ़नाइ लिखनाइ छोरिके बैट बाॅल खेलैमे लागि गेलै हँ पबजी खेलैमे लागि गेलै हन फ्री फायरमे देखैमे लागि गेलै हँ सहीसे पढ़ै लिखै नहि हइ मोटू पतलू देखयमे लागि गेलै हन बच्चा सब जिद आगेमे की सोचतै खेलामे लागि जाइ हइ तहन बच्चा सब माँ बापके वैल्यू नहि करै है खेलयमे लागि जाइ है मोटू पतलू देखय हइ गेंद गेंद खेलै हइ बैट बॉल खेले लागै हइ गोली खेलय लागै हइ बच्चा सब बच्चा सब माँ बापके गुदाने नहि हैकन वैल्यू नहि करै माँ बापके बेट बच्चे सऽ बच्चा सबके समझाके थाकि जाइया माँ बाप लेकिन नहि समझै हैकन बैट बॉल खेलऽ लागै हइ पब जीए खेलय लागै हइ मोटू पतलू देखय लागै है फ्री फायर देखै हइ गुल्ली डंटा खेलऽ लागै हइ गोली गोली खेलऽ लागै हइ तऽ बच्चा सब पतङ्ग उड़ाने चलि जाइ हइ बच्चा सबके काममे पढ़यमे दिल नहि लागै हइ तऽ अपन खेलऽ धूपाय लए अपन बच्चा सब चलि जाइ हीकै